हेल्ल' अ मामोन अ दङ गाइखेरा बेसे नांगौमोन अ मा गाइखेरा मानि सेरो नोंसोरहा मानि सेरो गाइखेरा ए मोजां दा गाइखेरा आथाना

अ आंनो नांगौमोन दुइ लिटार माने आलासि फैगोननो जोंहा माने साहा फुदुंनो नांगो जादोंमोन बेसेबां फवासेयावलाय गाइखेरा खम जाया होनबा बुरजा लाबा

बाहाय खम लानायबा हामगौमोन माने आं बुरजा लाइगौमोन आरो थिन लिटार सारि लिटारसो

दे दा दा लाइगोन आं होनबा

आङो ए आइमोन फैगोन बाबामोन फैगोन अ बेयाव नांगौ जादों ओमफ्राय दा बेनिखायनो लाइगोन आरो साहा फुदुंनांगोन आलासिनो ओमफ्राय आलासिफोर फैबा फिसा गथ'फोर फैबाथाय माने बिसोरनो बाहाय बाहाय फुदुंना होसिगोन लोंनो लोंहोनांसिगोन बिसोरनो अ बेलेगाव लाइदोंमोन ओं गथा मोजां मोजां मोनो र' ओमफ्राय खमा दसथाखायावनो मोनो र' दामा

बेनोथ' बाहाय खम खालामबा हामगौमोन ओमफ्राय गाइखेरा दाखा बालाय जेबो नङा

लिटारनै लाबोसिगोन आं बाहाय खमायदो गेजेरावनो ने खमायना लादो बेनोथ' दे लाबाय थागोन दे आङो माने बनद'बस खालामना लाखानोसै नोंनियावनो गाइखेरा दाखाबा मोसौनिखाबा

मा खालामदों नोंलाय दे जागोन दे